हैलो नमस्ते नमस्ते जी आप कौन बोल रहे हो छुट्टी कि'यां चाहिदी हून तां मतेहान आवा दे हून ते छुट्टी की हून इ'यां नी भेजी सकदे तुस कोल डॉक्टर दी दस्सो ते डाक्टर दा कोई चेकअप चेकअप कराओ डाक्टर कन्नै डाक्टर कोला कोई लेयाओ कोई कोई चिठ्ठी चुट्ठी हां ते ओहदी कोई पर्ची ओह्दी कोई पर्ची बनाई दी होनी कोई इ'यां इ'यां करो तुस डाक्टर कोला लखाई लेयाओ भाई कि इसी रैस्ट चाहिदी अराम चाहिदा इसी

हां कल भेजी उड़ेओ नेईं ऐप्लीकेशन लिखो तुस प्रिंसिपल दे नांऽ उप्पर ते ओहदे बाद फ्ही साइन कराइयै डाक्टर कोला साइन कराइयै ना ते ओह्दे हां बच्चे दे बी साइन चाहिदे हां ठीक ऐ फ्ही तुसेंगी छुट्टी मंजूर होई जाह्ग दित्ती जाह्ग हां तुस आपें आएओ ते बच्चे गी नेईं आह्नेओ पर